हैलो हां एह् जुत्ती दस्सेओ असें ई उच्ची अड्डी आह्ली हां एह् काले आह्ली किन्ने दी ऐ एह् अच्छा कोई होर बी दस्सो आं चप्पल दस्सो आं नैलन दी कोई शैल जेही दस्सो जेह्दे नै तरैह्ट निं लगदी होऐ नेईं कुड़ी नै ते चप्पल आक्खे दा हा हां दस्सो ते कन्नै कोई पार्टी वेअर चप्पल दस्सो आं बड़ियां मैंह्गियां न एह् अच्छा त्रुट्टगी ते निं ना जल्दी थोह्ड़े स्हेई स्हेई रेट लाओ अच्छा फ्ही जुत्ते बी दस्सो आं हां निक्के बच्चें आस्तै अच्छा ते होर कोई कंपनी ते निं ऐ हां जी ञारां सौ ञारां सौ ते बड़ा जैदा ऐ ओह् ते है लेकिन थोह्ड़ा ते घट्ट करना गै पौंदा अच्छा ठीक ऐ बैह्ल्ली निं तुस मेरे कश चप्पल दस्सो आं कोई शैल जेही हां में अपने लेई लैनी मिगी पंज नंबर औंदा ऐ हां ऐ ते शैल ऐ अच्छा अच्छा भी एह्दा बी स्हेई स्हेई रेट लाओ ते भी तुसें ठीक ऐ चलो पैक करी ओड़ो एह् दो चीजां बूट ते कन्नै एह् चप्पल

कोई निं फ्ही दवारै आह्गे थुआढ़ी हट्टियै हां करी देई ओड़ो पैक कोई निं लाह्गे चक्कर फ्ही दवारै